जेनाकि हमसब कोनो चीजमे विवाहमे जन्ममे बर्थडेमे पूजामे जेनाकि मेलामे दुर्गा पूजामे नृत्य लोकके नृत्य लगन करि सेवा केलहुॅं आ हमसब आनि सकैत छी नृत्यवाली सबके जेकि सबके मनोरञ्जन केलक आओर ओकरा समुदायमे हमसब भावनाके पोषण अवश्य कऽ सकैत छी इएह लेल कि हमसब हुनका टाइम टेबल सब किछु देखलहुॅं देलहुॅं खाना पीना हरेक चीज केलहुॅं इएह से हमसब हुनका नृत्यमे हमेशा खुशी मनोरञ्जनके लिए बजबै छियनि ओसभ अबै छथिन तऽ हमर सभके मनोरञ्जन होइ छै हमसभ बजा सकैत छी हुनका कतौ एकठाम एकठाम आबिक डांस करै छथिन सबके मनोरंजनके लेल हमरा आरके बजबऽ पड़ै छै सबके उत्तेजित मिलै छनि ओहि सऽ आओर हमसब हुनका लेल बहुत किछु कैर सकैत छी बहुत चीज भऽ रहल छै